नमस्ते भैया और अच्छा याप बताइए आप कैसे हो हमको कपड़ा सिलाना है सील देंगे न हाँ तो लड़की की शादी है कपड़ा सिलाना है कितना पैसा लगेगा आई अच्छा कुल पच्चीस कपड़ा है कितने पैसा लोगे

पाँच बिलाउज क पेटीकोट लहंगा सब सिलाना है हलऊ अच्छा अच्छा कुल मिलाकर बताइए पैसा कितना है हमारा भी है ऊ ऊ क मिलाकर बताइए फूल पैसा

आ ऊ लोग पच्चीस गो पच्चीस गो आपसे बोला न अच्छा मिला दिए हाँ अच्छा आप हाँ सब पेटीकोट बेलाउज सूट बनाना है है त कब तक बताइए कुर्ता कितना पैसा अच्छा चलो चलो कुछ कम दे तुम कछ कुछ कम लेना चलो ठीक है नमस्ते